آرام کرتا ہوں یا کتابوں کی مطالعہ کرتا ہوں

کتابوں کا مطالعہ اس لیے کرتا ہوں کیوں کہ اس سے معلومات میں اضافہ ہوتی ہے اور کیوں کہ آج کے دور میں جیسے موبائل کا دور ہے اس میں نا وقت گزارتے ہوئے میں اسی چیز میں زیادہ اپنا وقت لگاتا ہوں اور اپنے رشتے داروں سے ملاقات اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپسی تعلقات بنے رہے اور ریسٹ آرام اس لیے کرتا ہوں کیوں کہ صحت اس سے اچھی رہے گی ان شاء اللہ